म्हज्या भुरगेपणांतली भोंवडी जर म्हाका याद करपाची जाली जाल्यार आमी म्हणजे सुटी पडली काय सारकी वाट पळयताली म्हजो बाबा म्हाका खंयय भोंवपाक व्हरतलो म्हणून आमी तीन भावंडा म्हजो व्हडलो भाव हांव आनी म्हजी धाकटी भयण म्हज्या आईकय भोंवपाकआवडटालें म्हज्या बाबाकय भोंवपाक आवडटालें तो तर ताच्या ताच्या ल्हानपणांत ताच्या तरण्या पिरायेचेर कश्मीर धरून कन्याकुमारी सगळ्याक भोंवून आयल्लो आसा स्वताची गाडी घेवन आनी ताका आमकां भुरग्यांक भोंडोवपाक खूब आवडटालें सुटी पडली रे पडली तोय रावतालो आनी आमीय रावताली बाबा खंय तरी आमकां भोंवपाक व्हरतलो कांय कारणां खातीर ताका चड पयस जेन्ना व्हरपाक मेळनाशिल्लें त्या वेळाचेर आमकां लागीं लागीं म्हणजे कोलवा अश्या तरेच्यो दर्यावेळ्यो भोंवडावन हाडप कोलवा व्हरप केन्ना कलंगूट व्हरप केन्ना मिरामार व्हरप ह्यो दर्यावेळो आमी त्या वेळाचेर भोवून येतालीं आमकां त्या वेळाचेर ते बोंडला घेवन वताले बोंडला अभ्यारण्य इतलें सुंदर आशिल्लें त्या काळांत तेन्ना जर बोंडलाचें अभ्यारण्य पळयलें जाल्यार त्या अभ्यारण्यांत वाघ शिंव कोले हत्ती सगळे किदें पळोवपाक मेळटाले हत्तीचेर आमी बसताली आनी थंय भोंवडी करतली म्हणजे ते दिसूच खूब वेगळें आशिल्ले आतांचो जर काळ पळयलो आतां जर आमी आमच्या भुरग्यांक घेवन बोंडला वचूया म्हणलें जाल्यार जनावरां थंय नाच आनी ती आमच्या ल्हानपणांतली मज्या थंय पळोवपाक मेळना आमी तर आमच्या ल्हानपणांत सगल्यो जितल्यो पळय भोंवडी केल्यात घरच्यां बरोबर त्यो फक्त यादी घेवन आमी आसात त्या वेळाचेर आमचे कडेन आतां सारके मोबायल नाशिल्ले किंवां केमेरा नासताले आमी त्या मोबायलाचेर किंवां केमेरान लिपून दवरपाक शकल्यो ना आमच्यो यादी पूण आमच्या काळजांत घर करून आसात ह्यो सगळ्यो यादी घडये मनीस ना जायत पूण त्यो यादी मात आमच्या काळजांत कायमच्यो उरतल्यो आनी खरें सांगता परत एक फावट दिसता की तें भुरगेंपण येवचें आनी परत एक फावट बाबान आमकां सुटयेन भोंवपाक व्हरचें